मां कॾहिं बि पहिरीं तय कोन कंदी आहियां त अॼु मूंखे पंहिंजी चित्रकारीअ में छा ठाहिणो आहे जॾहिं बि मां किथे घुमणु वेंदी आहियां त उते ॾिसी करे ही मन में वीचार ईंदो आहे त छो न पाण हिन खे चित्रकारीअ में ॾेखारियूं अगरि जंहिं मां जंगल में वही आहियां त उते जा वण टिण उते जा पहाड़ उते जा मैदान मूंखे तमामु वणंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे मां पंहिंजी चित्रकारीअ में लाहींदी आहियां अगरि जंहिं मां मंदिर में वई आहियां त मां उते जे भॻिवान खे ॾिसी उते जे भक्तन खे ॾिसी उते जी लाइनुनि खे ॾिसी मन में ईंदो आहे त छो न मां हिननि खे पंहिंजी चित्रकारीअ में लाहिया ऐं पोइ मां इहो सोचे करे वीचार कंदी आहियां त अॼु मूंखे छा ठाहिणो आहे अगरि जंहिं मां घर में वेठी आहियां ऐं बरसाति पइजी वई त मूंखे उन जूं बूंदियूं तमामु वणंदियूं आहिनि ऐं बादलनि जो आवाज़ त तमामु घणो सुठो लॻंदो आ्हे ऐं मां सोचंदी आहियां त घर जो कमु कार कंदे कंदे गॾु गॾु मां चित्रकारी बि कंदी वञा